अपना शारीरिक स्वास्थय बनाए रखने के लिए निम्न प्रकार के खेलों को खेलना ज़रूरी होता है जैसे कि हम कभी कभी क्रिकेट खेलते हैं और उससे हमारा शारीरिक स्वास्थय बहुत ही अच्छा रहता है वैसे भी हम लोगों को दौड़ना पड़ता है और हर प्रकार के पैर हाथ का एक्सरसाइज़ भी होता रहता है और अन्य खेलों द्वारा हमारे शरीर का स्वास्थय अच्छा रहता है जैसे कि फुटबॉल खेलने में हम लोग दौड़ दौड़ कर खेलते हैं और उसमें भी हम लोगों को दौड़ने से ब्लड ब्लड हमेशा संचार करता रहता है और अन्य प्रकार के खेलों द्वारा उसमें हम लोग को सारे स्वास्थय एक्सरसाइज़ होता रहता है जिससे हमारा हाथ पैर में कभी किसी भी प्रकार का भी प्रॉब्लम नहीं आता है उसे चाहे न की हम लोग कभी उसके दिक्कत में आते हैं की हमारे इस पैर दर्द कर रहा है यह कर रहा है वह कर रहा है उससे हमें हमेशा के लिए हम लोग स्वस्थ बने रहते हैं और इस खेलों को भी जैसे हम लोग कभी कभी साइकिल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं उससे हम लोगों के हमेशा घुटने का एक्सरसाइज़ होता रहता है जिससे हमारा घुटना अधिकतर मज़बूत ही होता जाता है वरना तो किसी भी प्रकार से उसमें कमी महसूस होगा और हम हमेशा फिटनेस हमारा बरक़रार रहेगा जबकि अन्य प्रकार से उचित हम जैसे कि कभी कभी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उसमें हमसे दौड़ने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम भी स्वस्थ रहते हैं जब उसी प्रकार से हमारे शरीर स्वास्थय के लिए निम्न प्रकार के खेल बहुत ज़रूरी होते हैं और हर लोगों का खेलना ऐसे ही है एक क्रिकेट में हम लोग कभी कभी खेलते हैं तो अच्छे से अच्छा ख़ासा प्रदर्शन करते हैं उसमें दौड़ कर गेंद पकड़ना जैसे कि रन लेना दौड़ कर मार कर रन लेना उसके बाद गेंद पकड़ना उसके बाद कैच करना कभी कभी दौड़ कर लो जराइव करना उसमे हमारा तो ख़ुद शरीर स्वस्थ बहुत अच्छा रहता है और जैसे फुटबॉल में हम लोग कभी कभी दौड़ कर गोल रोकते हैं या फिर गोल करते हैं या फिर बहुत दूरी से गोल बचा लेते हैं तो उससे हमारे पैर हाथ अंग अंगो का अच्छे से एक्सरसाइज़ होता रहता है मानसिक जो मानसिक ओ ओ स्वास्थय के लिए हम लोग के लिए जैसे चेस खेलना लूडो खेलना यह अधिकतर लाभदायक होता है जैसे कि हम लोग चेस खेलते हैं तो तो अधिक से अधिक दिमाग लगाते हैं तभी हमारा जीतना सम्भव होता है और अंध को पराजित कर सकते हैं जैसे कि हम लोग खेल खेलते समय किसी भी प्रकार का दिमाग नहीं लगाएंगे तो खेल हम लोग खेल ही नहीं पाएंगे तो जबकि उसमे अधिक से अधिक मानसिक स्वास्थय काम करता है और लूडो खेलते समय जबकि हम मानसिक कार्य करते हैं तो उसमें दिमाग के आधार पर लूडो खेलना पड़ता है जैसे कि हम लोग लूडो खेलते हैं तो पता होना चाहिए के हमें इस टाइम कौन सा गुट्टी गुट्टी चलें कि हमको फ़ायदा करे नहीं तो हम उसमें कट जाएगा तो फिर दिक्कत होगा फिर खोलने में इसलिए अच्छे से खेलना चाहिए अधिकतर हम दौड़ते समय जब क्रिकेट खेलते समय हम लोग दौड़ते हैं तो उसमें अन्य प्रकार के बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है कहीं हम गिरे न चोट वोट न लगे अच्छे प्रकार से खेलें और प्रदर्शन अच्छा करें जबकि हम लोग खेलते हैं अच्छे से और अन्य प्रकार के लूडो इसमें खेलने से मानसिक स्वास्थ्य सही रहता है अन्य प्रकार के कार्य करते समय साइकिल चलाते समय हम लोग को दौड़ में जब साइकिल रेस में भाग लेते हैं तो हम लोग जाते हैं तो उसमें जाते है पैसे के लालच में हम लोग जीतेंगे तो हमें इससे पैसे के लालच नहीं करना चाहिए उसमे हमारा स्वास्थय को भी फ़ायदा होगा नहीं जीतेंगे तो भी ठीक है लेकिन हमारा फ़ायदा तो है इसमें घाटा कही नहीं होता जबके हमें हानि नहीं मिलेगा उसको चलाते समय हमें हम ही को फ़ायदा होगा हम उसको चलायें एक्सरसाइज़ हुआ हमारा घर बैठने से कोई मतलब नहीं होता कुछ न कुछ एक्सरसाइज़ या खेल किसी भी प्रकार का खेल लूडो से मानसिक स्वास्थय हमारा सही होता है और क्रिकेट को खेलने से शरीर स्वास्थ्य सही रहता है दोनों ही खेल स्वास्थ भी फ़ायदा करते हैं उससे स्वास्थय बरकरार रहता है या आप किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और लूडो वुडो खेलने से हमेशा मानसिक स्वास्थय बरकरार रहता है इससे आप किसी भी प्रकार के मानसिक दबाव में नहीं आएंगे आपका दिमाग हमेशा फ़्रेश रहेगा और शारीरिक स्वास्थय के लिए क्रिकेट व्रिकेट खेलना बहुत ज़रूरत है किसी कभी भी अधिकतर बीमार नहीं होंगे कहीं कहीं कई कष्ट होता है बट बीमार नहीं हो सकते हैं